जय झूलेलाल असां ॾे ॿार नंढो ॿार ॼमंदो आहे त असां सिंधियुनि में रवाजु आहे पहिरें ॾींहुं हुनखे माखी चटाई वेंदी आहे पोइ पुफीअ खे घुराए करे पेराणा घुराइणा कराइबा आहिनि ऐं असां ॿार जे लाइ ॾाढे सुठे नमूने छठिय जो प्रोग्राम रखंदा आहियूं छठिय में हुन जो नामकरनि कंदा आहियूं नामकरनि करे करे राति जो असां में खीरु खीर जो रवाजु आहे ऐं ब ॿार खे खीरु खीरु चटाईंदा खीरु खीरु पियारींदा आहियूं ऐं ॿार जीअं थोरो वॾो थींदो आहे तीअं ॿार जीअं पंधु कंदो आहे त पंधु करे ख़ुशी थींदी आहे जीअं पेर पेर खणंदो आहे त असीं हुनजी पेर मानी पचाईंदा आहियूं पेर मानी पचाए करे सॼे शहर में सॼे आड़े पाड़े में विरिहाईंदा आहियूं ऐं ॿार जे सुठे नमूने हुन जो स्वागत कंदा आहियूं ऐं हुन हुन जो मुनण लारिहाईंदा आहियूं मुनणनि में बि असां सुठे नमूने ॿार जी चोलियूं बोलियूं पाए असां उन्हनि खे सुठो सुठो इहो कंदा आहियूं असां ॾाढे सुठे नमूने कंदा आहियूं ॿार जे जे जो मुनण लारिहाए करे असां बा ॿार खे मखणु माखी चटाईंदा आहियूं ऐं हुनजो असां सुठे नमूने सॼे साल में हुनजी सुठी शेवा कंदा आहियूं